हम कपड़ाके दोकान खोलले रहली अभी भी कपड़ाके दोकान हमरा हैतिये है पहले रहलै कि परब त्यौहार आओर जे जब परब त्योहारके सीजन नहि रहैत रहलै तभियो नहि बढ़िआँ बिक्री चलैत रहलै लेकिन अब देख रहल रहति कि बिक्री भी बहुत डाउन हो गेलै काहे कि ऑनलाइन सभ अपना कपड़ा उपरा मँगबा लेलक आओर मने कि जहाँ तहाँ मने बहुत तरहके कम्पनी निकलि गेलै जे ऑनलाइनसँ कपड़ा होम डिलिवरी करैत रहैत है ओकरा लेल बहुत जादा दोकानदारपर से असर पड़लै एकगो हमर दोकानपर नहि बहुत सभ बहुत सभके दोकानपर असर पड़ल है